ہمارے علاقے میں کرایہ بہت سستا ہے یہاں سے پورنیہ سے گلاب باغ جانا بہت سستا کرایہ ہے اور ہم لوگ گھومنے پھرنے کے لیے بھی جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں تو ہر جگہ میرے یہاں علاقے میں بہت سستا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے بچوں کو آسانی پڑتا ہے اور جو آفس جاتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے کہ کرایہ زیادہ مہنگا نہیں پڑتا ہے ہاں اور جو بوڑھے لوگ ہیں وہ جو سائیکل وائیکل نہیں چلا پاتے گاڑی نہیں چلا پاتے تو ان کے لیے بھی آسانی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مدرسے پہنچا سکتے ہیں آسانی سے